हेलो क्या हाल है मैम हाँ तो आप जो सिनेमा बनाते हैं आप जो ड्रेस और पहनते हैं उसका सीन हमको बहुत अच्छा लगता है तो आप यहाँ आएंगे ना तो हम आपके साथ में तस्वीर बनाएंगे और घूमेंगे हाँ देखिए मैम मैं बिहार से बोल रही हूँ बिहार से बोल रही हूँ और मधेपुरा जिला से कुमारखंड प्रखण्ड से लक्ष्मीपुर गाँव से

जी आपका ड्रेस और कैसा है मैम कोई आपका मूवी सब कैसा चल रहा है मैम कोई दिक्कत वो तो नहीं है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है हम भी सोचे थे कि फैन के यहाँ चल करके और उससे मिलूँ और ठीक है ठीक है ठीक है हम भी चलेंगे